हैल्लो हां हांजी हां साफ साफ गै न मेरे कच्छ नेईं नेईं मेरे कच्छ कोई शिकायत नी साफ सेब उल्लै उल्लै त्रोड़ियै देगी ठीक ऐ अच्छा नेईं नेईं साढ़े कोल कोई शिकायत दा मौका नी होग साफ सुथरे सेब न अच्छा और वि माराज साढ़े कशा बड़े लोक लैंदे ठीक ऐ ए ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक कोई शिकायत दा मौका नी होग साफ सुथरे सेब साढ़े कोल शैल सेब न ताजे उल्लै गै त्रोड़ियै अस दिन्ने होने ए ठीक ऐ साढ़े कशा बड़े लैंदे कोई शिकायत नी ए नेईं नेईं नेईं नेईं साफ ऐ ठीक हां नेईं साढ़े कच्छ कोई